मेरे विचार से ग्रामीण नि निवासियों के लिए परिवहन और यात्रा विकल्पों को बेहतर बनाने के लिए सर्वप्रथम छोटे छोटे जो ऑटो है उन लोगों को साथ में देना चाहिए ताकि वो मिल करके जिस प्रकार से समूह चलते हैं और ग्रूप बनते हें गांव में उसी प्रकार से उनके लिए एक एक इस प्रकार से समूह के लिए छोटा सा एक साधन देना चाहिए ताकि वो जिस टोले में रहते हैं या मान लीजिए जिस जगह पर रहते हैं तो वो कभी भी मिलकर के उनको मेन सड़क तक यदि आना है तो उन लोगों के लिए कभी कभी बड़ी दिक्कत होती क्योंकि वो उनके टोले बहुत दूर होते हैं दो किलोमीटर तीन किलोमीटर तो उन लोग को काफ़ी सारी परेशानी आती हे कि वो उतना दूर पैदल चलकर आते हें गर्मियों के समय में बारिश के समय में तो उन लोगों को काफ़ी समय लगता है और का बच्चों को भी लेकर उनको आना पड़ता है तो कई किसी को गोदी में लाना पड़ रहा है किसी को उठाकर लाना पड़ रहा है कोई बीमार हो गया तो उस आदमी को किस प्रकार से लाएंगे वो ये एक परेशानी रहती है तो वहाँ पर उन लोग को ग्रामीण निवास के जो है लोग उनको जो बहुत अलग अलग टोले में रहते हें वहाँ पे कोई छोटे मोटे साधन की व्यवस्था सरकार को देना चाहिए कि वो कम से कम लागत में कम से कम या किराए में मेन सड़क तक या मेन जहाँ पर उनको इलाज कराने के लिए जाना है वहाँ तक जा सकें और थोड़ा से बेहतर हो सकें इस प्रकार से उनको स्वास्थ्य की भी सुविधाएं मिल सकें या रोज़मर्रा के लिए भी यदि उनको साधनों की तलाश करना है तो वो छोटे से साधन से मेन रोड तक जहाँ पर परिवहन के ज़्यादा साधन उपलब्ध रहते हैं वहाँ पर आकर के साधन को पकड़ सकें इस प्रकार से उनकी सहायता हम कर सकते हैं